उत्तर भारत मे मनाओल जाय बला सभसे बड़का पर्ब मे से एक छठि पूजा अछि ई उत्तर प्रदेश आओर बिहार के सभसऽ महत्वपूर्ण त्यौहार मे से एक मानल जाइत अछि ई कार्तिक मास के छओ मे शुक्ल पक्ष मे मनाओल जाइत अछि ई एक परम्परिक त्योहार अछि ई पूजा मे लोग तीन दिनके उपवास रखैत अछि ई पूजा पुरुष आ महिला दुनू के द्वारा कयल जाइत अछि ई पूजा मे लोग भगबान सूर्य के आओर हुनकर बहिन छठि माता के प्रार्थना करैत अछि छठि माता हमर सभ इच्छा के पूरा करै छथि आओर अपन भक्त के आशीर्वाद दैत अछि बिदेश मे जे रहैत अछि बिहार मे रहै बला ओ उत्तर भारत मे ई पूजा के बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाबैत छथि